जिणेंत अशे प्रसंग येतात जे मनसाक आपल्या ध्येया कडल्यान पयस व्हरता पूण सदांच आपले कडेन जातलें असो हांवेस आसपाक जाय जिणेंत जर सकारात्मकता पाशियेंस जिद्द आसल्यार खंयचीच गजाल करूं येता